ہیلو سر تو سر میں یہاں پہ ٹھہرا ہوا ہوں اوڑ یہ یہی پرابلم ہو رہی ہے یہاں پہ یہ اے سی نہیں چل رہی ہے اور چائے آڈر کی تھی وہ بھی آئی نہیں ابھی تک جی جی جی جی یہ ابھی میں نے ٹی آڈر کی تھی وہ بھی نہیں آئی ابھی تک یہاں پہ روم میں نہیں پہنچ پائی سر جی جی جی سر جی وہ سر یہ ٹیلی فون ہے اس میں بھی آوازیں کٹ رہی ہیں بار بار کٹ ہو رہا ہے فون سر تھوڑا صفائی کا بھی انتظام ہو جائے گا صفائی نہیں ہوئی ہے یہاں پہ کمرہ صاف ہی نہیں ہے روم میں پوری وہ نہیں ہے صفائی جیسی ہونی چاہیے جی سر وہ سر ایک یہ ہے کہ وہ تھوکنے کے لیے پیک دان مل جائے گا کچھ یہاں پہ جی جی جی جی تو سر ایک یہ ہے کہ کرسی ایک دو کرسیوں کی میرے ابھی کچھ گیشٹ ہیں دو چار ان کے لیے کرسی کا نظم ہونا چاہیے جی جی جی اور ساتھ میں کچھ جو میں نے آڈر کیا ہے ان سے کہو جلدی سے بھیجیں اور ساتھ میں کچھ چائے کے ساتھ بسکٹ وغیرہ بھی جی جی سر جی اور سر یہ ہے کہ ٹوائلٹ بھی صاف نہیں ہے مکمل طور پہ اسے صاف کرا دیجیے کسی سے بھیج کر جی اس کے علاوہ سر اور کیا نام ہے اس کا باتھ روم میں بھی کچھ اتنا سامان نہیں ہے نہانے دھونے کا اور ٹاویل وغیرہ نہیں ہیں جی جی اوکے اوکے سر تھینک یو تھینک یو ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر اوکے تھینک یو